हाबलांनाय लामा एबा सिथ्लायाव गोबोरखिजों दै लगायनानै सारनायनि ओंथिया जाहैबाय लामा एबा सिथ्लाखौ गोथार खालामनानै लानाय जेराव फैफेरै आलासि एबा सोमोन्दोआव गोनां आलासि फैयोब्ला बे आलासिया हाबनायनि सिगाङाव बे लामा एबा सिथ्लायाव गोबोरखिजों दै लगायनानै लिरनाय एबा सारस्रिनायनि हुदाया गोदो आबै आबौनि जुगाव बांसिनै सोलिदोंमोन होननानै जों सल' बाथाफोराव फरायनो मोनो जायखौ दा गोबाङानो मुगैनाय एबा सुखुयै जालांनायखौ नुनो मोनदों दा बे लामा आरो सिथ्लायाव गोबोरखिजों दै लिरनाय लिरस्रोनाय हुदाखौ जों नुलियानो नाथाय दाबो खसिस कसलि एबा

माइनाव बरायनानै लाबोनाय जायखौ होनो माइ बजा जायखौ जोङो मारा होनाय समाव एबा माइखौ लाबोनानै दोनफैनायनि सिगाङाव बे गोबोरखिजों आरो दैजों लिरस्रोनानैसो माइ आथिखौ खस्लायाव गारफैनाय बा दोनफैनाय जायोमोन आरो बेनि सायावसो माइखौ मारा होनानै लामनानै बाख्रियाव थिसननाय जायोमोन